हेलो हाँ दिव्या मैम मैंने वो आपकी मील खाई के टेस्ट किया था तो उसमें था मेरे पास दाल मखनी हो रही थी वो ठीक था उसका सारा टेस्ट सही था बट उसमें जो हरा धनिया था वह थोड़ा ज़्यादा था और पालक पनीर की पालक पनीर की आपनी बात करें उसका टेस्ट भी अच्छा था बट आपने जो खीर बड़ा के दे दी उसमें मीठा ज़्यादा क्यों कर दिया नहीं नहीं मीठा थोड़ा कम रखिए और जो आपने पूड़ी और रोटी भेजी थी उसमें भी जो मतलब थोड़ा टाइट्नेस का थोड़ा वो आ रहा था तो शायद आपने उसमें तो कुछ जो भी इन्क्रीडेंटस डाले वो नहीं डाले होंगे और जो आप सब्ज़ी बनाते हो उसमें जो मसाला क्या है कि जैसे पकाना अच्छे से मतलब थोड़े पानी डाल के जो दो बार पकाना है सब्ज़ी में मसाले को उससे क्या होता है कि टैस्ट मसाले का पका हुआ आता है कच्चा टैस्ट नहीं रहता है ठीक है मैम और कल क्या ऑर्डर में कल क्या रहेगा आपने ऑर्डर में तो शाही पनीर में आप जो मिर्चे वगैरह डालो ना उसे चौप करके डालना छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे नहीं कि बड़े वाले जो शिमला मिर्च के बड़े पार्ट्स डालो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में और मसाले को अच्छे से पकड़ के डालना है

ठीक है और वो रोटी का ध्यान रखना मैम थोड़ा सा पकी हुई रोटी चाहिए वो आप आज की तरह मत कर देना